میں نے سب سے زیادہ بجٹ کے موافق جو سفر کیا تھا وہ حیدراباد کا سفر تھا میں نے اُسے مالی طور پر سنبھالنے کے لئے درج ذیل اقدامات اُٹھائے تھے میں نے سب سے پہلے سفر کی تفصیلات جیسے کہ مقامات رہائی کی مدت کھانے کے اخراجات ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات وغیرہ کا تخمینہ لگایا تھا تفصیلات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بجٹ کو تیار کیا جو مالی صورتِ حال کے مطابق ہو اپنے اخراجات کو مقامات کی تعداد اور مدت کے مطابق تقسیم کیا ہوٹل ٹرانسپورٹ اور دیگر سرویسیز کو آگاہ کرنے کے لئے پیشہ ورانہ ویب سائٹس یا اپلیکیشنس کا استعمال کیا تاکہ مجھے بہترین سہولت فراہم کی جا سکے مقامات کی رہائی کے لئے مناسب ہوٹل منتخب کیا اور مختلف کھانے کی جگہوں میں اپنے کھانے کے اخراجات کم کرنے کا انتخاب کیا میری دلچسپی کے مقامات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے گائڈز یا لوکل ٹورز کا استعمال کیا سوغات خریدنے کی خریداری پر پابندی لگائی تاکہ بجٹ برابر رہے مقامات کی تاریخوں اور موسم کی معلومات کو دُرستی سے جاننے کے لیے خود کو تیار کیا تاکہ مجھے اضافی اخراجات سے بچایا جا سکے اپنے بجٹ کو خرچ کرنے کے لئے مناسب مالی ترتیبات کی مدد سے آگاہ کیا خود کو یہ تجربہ منظمی اور تختیت کے ساتھ کیا گیا تاکہ میرا سفر مالی طور پر بھی کامیاب ہو